जेह्ड़ा में सर थोहाडे़ कोला ओह् हीटर लैता हा नी ते नोह्डे़ ओह् में उसी जेल्लै घर आइयै इस्तेमाल करन लगा ते ओह् कदें करन्ट मारै कदें किश करै द'ऊं त्र'ऊं बन्दे मेरे घरैआह्ले गी शाट लग्गी ते में ओह् थोहाड़ा प्रोडैक्ट ऐ एह् बडा गंदा प्रोडैक्ट ऐ इसी एह् थुआढ़ा कम्म गै नी ऐ इसी मार्केट बिच्च लांच करना तुसें पता नी की इसी मार्केट बिच्च आह्नी ओड़ेआ इसी किरपा करियै बन्द कराई ओड़ो कि के इंसाने दी जान बापस हैनी आई सकदी ऐ हीटर थुआढ़े फ्ही बी नमें बनी सकदे ते किरपा करियै इसी हीटरें बंद करी ओड़ो अगर में इसी बापस देना चाह्न्नां में अपने पैसे बापस लैना चाह्न्नां कन्नै ऐ ते इसी अज्जै दे बाद कम्पनी बंद कराई ओड़ो नेईं ते में दिक्खी लैओ ओफिस जाइयै दरखास्त देनी थुआढ़े खलाफ अगर थुआढ़ी कम्पनी गै बंद कराई ओड़नी इन्नै गंदे ओह् बनांदे तुस ते घर आह्नियै शाट बगैरा बज्जियै ते कदें खराब होआ दे ते कदें किश होआ दा कदें किश होआ दा तुसें समान अगर बनाना नी औंदा ते तुस बनांदे पता नी की ओ फ्ही जां बना करो गै नी केह् है नी आं ते ओह् करी करो कन्नै ठीक ऐ ओह् बनाना ते ढंगै दा बनाओ में इक बारी दिक्खी लैयो हून में नेईं ते सनाई ओड़ेआ में दरखास्त देनी कुसैई जाइयै नेईं ते डीसी ओफिस गै देगा ते थुआढ़ी कम्पनी गै बंद कराई ओड़नी शाट बज्जी दऊं त्रऊं बंदे अगर कोई मरी गेआ ते कौन जिम्मेदार ऐ तुसें ते पैसे लेइयै जन्दे उठी थुआढ़े सारे प्रोडैक्ट गै इ'यै जनेह् न तुसें कोई शर्म बगैरा ऐ जां नेईं गंद पाए दा बेकारा अज्जा बाद इ'या जेहा कोई प्रोडेक्ट होआ तां फ्ही दिक्खी लैएओ इन्ने गंदे ओह् बनाए दा समान तुसें द'ऊं त्र'ऊं बंदे होर दस्सेआ ते इलैक्ट्रेशन कोल बी लेता ओह् आक्खा दा एह् नेहा प्रोड़ैक्ट होना नी चाहिदा मार्केट बिच्च लांच गै नी होना चाहिदा तुसें पता नी कि'यां लांच कराइयै एह् प्रोडैक्ट में सना दा में वार्निंग देआ'रना आं तुसेंगी अज्जै दे बाद अगर इ'यै नेहा किश होएया ना अगर कु'सै कन्नै बी होएया ना मेरे म्हल्ले च बगैरा थुआढ़े होर बी लैते दे बंदे ओह् बी सारे इ'यै आक्खै दे के थुआढ़ा प्रोडैक्ट बड़ा गंदा ऐ